इंटरनेट ने खेलने का तरीका बहुत बदल दिया है जैसे हम जब छोटे छोटे थे तो हमारा वक्त में हम बाहर खेलने जाते थे तो हमारा जो दोस्त होते है वो भी हमारे साथ खेलता है तो हम दोनों के दोनों के पास में थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ता है हम कुछ कुछ बातें करते है हम हमारा जो सेल है हमारा जो शरीर में जो सब का अंग नियंत्रित होता है हम थोड़ा फिट होते है हमारा बड़ी मतलब निरोग रहता है लेकिन अब जो बच्चे आ रहे है अब जो मतलब इंटरनेट का जमाना जो हो गया है उसके वजह से जो बच्चे है ओ बाहर खेलने ही नहीं जाते उस हमेशा चाहते है हम घर पे रहेंगे घर में खाएंगे घर मतलब घर में खाएंगे लेकिन चिप्स वगैरह वगैरह खाते है और घर का जो गेम होता है मतलब जो वीडियो गेम्स इंटरनेट में जो हमेशा फोन को धर के बैठ बैठ के खेलते रहते है उसके वजह से उनके शरीर में बहुत सारे रोग देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उनकी जो आँख चक्ख्यु है ओ थोड़ा बिगड़ जाता है फिर उनका जो ब्रेन है ओ थोड़ा बिगड़ जाता है जो पाठ पढ़ने में उनको दिक्कत होती है और कुछ मतलब बाहर लोगों से बात करने में उनको दिक्कत होती है ओ किसी के साथ मतलब फ्रेंड जो हम बोलते हैं जो दोस्ती हो ओ नहीं कर पाते है ओ जो घर में जो सब परिवार फ्रेंड्स है उनके साथ मतलब इसे खुल मिल के बैठ नहीं पाते है ये सब प्रॉब्लेम होता है जहाँ मतलब हमेशा अगर हम बच्चों को फोन देते रहेंगे तो उनका माइंड हमेशा फोन पे ही रहेगा ओ अगर बाहर का चीज देखेंगे तो बाहर से कुछ सीखेंगे ना नहीं तो ओ फोन में ही है दिन रात लगे रहे तो उनका माइंड कुछ काम नहीं करेगा सो इसीलिए ओ बहुत सारे रोग से मतलब बहुत सारे बीमारी से गुजर रहते है